جی

جی یہاں پہ بہت ساری ہیں آپ جی جی ہم جانتے ہیں میں میرے گاؤں سے بیس کلو میٹر دور ہے بہت پانی بھی ہے اور مسہور بھی جی قریب آدھا ایک گھنٹہ جی بالکل ہاں بالکل جی جی ہم فری ہیں دس بجے تک تو ایک ایک من ہاں جی جی جی جی نہیں نہیں کوئی پرابلم نہیں جی

جی جی نہیں نہیں کوئی دکت نہیں نہیں نہیں پیسہ رہنے دیں جی

نہیں نہیں کوئی بات نہیں